میرے اندر دوڑنے کا شوق ایک صحت مند زندگی گزارنے کی خواہش ہے پیدا کیا ہے جب میں نے دیکھا کہ دوڑنے سے نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ زندگی سکون بھی ملتا ہے تو میں نے اسے اپنی روزمرہ روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیا صحت مند دل توڑنے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے جو دل کے امراض سے بچاتا ہے وزن میں کمی باقاعدہ دوڑنے سے کیولیرس جلتی ہے جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے